सिंधी भाषा सभु खां मिठिड़ी भाषा ॾिठो वञे सभिनी खां वधीक छा जरूरी हूंदो आहे ज़बान इंसान खे इहेई ज़बान खटि ते विहारिंदी आहे इहेई ज़बान पटि ते विहारिंदी आहे मतिलबु तव्हां जेतिरो मिठो ऐं सुठो कंहिंसां बि ॻाल्हाईंदा आहियो त जल्दी अ मतिलबु उनसां गॾु मिली वेंदा आहियो हूअ तव्हांखे सुञाननि लॻंदा आहिनि इन करे सिंधीअ खे माथे आणानि ॾाढी ॾाढी ॾाढी जरूरत आहे कीअं हा ईअं ॻाल्हि त ॾाढी ज़रूरत आहे अॼुकल्ह जा ॿार सिंधी नथा ॻाल्हायण नथा सम्झनि छो नथा सम्झनि छो त सिंधी ॿोली एॾी मतिलबु कीअं चईंदा आहिनि की जीअं भाई सभु हंधि हिंदी गुजराती इंग्लिश थो अचे बराबरि इनजे करे सिंधी ॿार सिंधी नथा ॻाल्हायण नथा पसंदि कनि इन करे असांखे इंटरनेट इंस्टाग्राम वाट्सअप फेसबुक सभिनी हंधि हिकु सिंधी भाषा जो हुजनि ई खपे ऐं स्कूलनि में बि हिक त तव्हांखे अहिड़ो रखिणो ई खपे पीरियड जंहिंजे अंदर सिंधी ॿोली बि अचे छो त सिंधी जेतिरो ॿार सिखंदा जेतिरो सम्झंदा ओतिरो उन्हनि खे उनजे अंदर रूची जाॻंदी ऐं उहे ॻाल्हाईंदा छो त हे एतिरी मिठड़ी ॿोली आहे उहा मिठड़ी ॿोली ॾाढी ॾाढी ज़रूरी आहे अॼुकल्ह ॿारनि खे सभिनी खे सेखारण लाइ करे स्कूल स्कूल अहिड़ो पहिरियों हूंदो आहे न जेको चवंदा आहिनि न हिकु सिढ़ी जीअं चढ़ंदा आहियूं पाण हूअ पहिरीं पहिरीं पाण खे स्कूल मां मिलंदो आहे घर मां मिलंदो आहे घर में त वरी बि पाण माइटु ॻाल्हायूं था पाण खे ॿार ॾिसण था पर स्कूल में जेॾीमहिल ॿार वञनि था उते ई सब्जेक्ट कोन्हे इनजे करे ॿारनि खे स्कूल में हिक इहो सब्जेक्ट हुजनि बि ज़रूरी आहे ईअं लॻे थो की भाई ज़रूरी इन करे बि आहे की सिंधी हिक वॾी प्लेटफॉर्म ते अचे सिंधी जीअं बैदि असांजा सिंधी बैदि केॾा मिठड़ा बैदि आहिनि तव्हां हिकु बैदि त ॿुधो तव्हांखे ईअं मन में थिए त जेकर सिंधी बैदि जहिड़ो कुझु न आहे ठीकु आहे इंग्लिश में पोएम गुजरातीअ में बि सुठा आहिनि बराबरि आहे असां कंहिंखे हेठि नथा कयूं पर सिंधी बैदनि जहिड़ो त कुझु बि न आहे सिंधी चुटकला त ॾिसो हा उहे इंटरनेट ते अचनि उहे बि हुजनि खपे हूअ हिकिड़ो प्लेटफॉर्म वॾो मिलंदो ओॾीमहिल एप्रिशिएट कंदा तेॾीमहिल असांजा ॿार बि सिंधीअ में अॻिते मिठड़ी मिठड़ी ॿोली ॻाल्हाईंदा सभिनी खे पंहिंजो ॿणाए सघंदा सिंधी एॾी मिठड़ी भाषा आहे जो हुनखे हिक वॾे प्लेटफॉर्म ते खणी वञिजे स्कूल में मीडिया में जीअं की भाई सिंधीअ में गाना केॾा सुठा सुठा भॼनु गाना आहिनि उनखे बि हिकिड़ो रस्तो मिलणु खपे उनजे हिसाब सां सिंधी ॿुधो सिंधी ॻाल्हायो ऐं सिंधी ई रहो जय झूलेलाल